ہیلو ہاں بھئی میں اصل میں کچھ جو ہے سامان منگوایا تھا جی گھر کا مکسر تھا اور ہاں کچھ برتن بھی تھے وہ میں آرڈر کیا تھا جو ہے میرا ڈیٹ جو تھا وہ پچیس کو ہی تھا اور آپ کو معلوم ہے آج اٹھائیس تاریخ ہے تو یہ لیٹ کیوں ہوا سر نہیں نہیں مطلب لیٹ کیوں ہوا بھائی اگر ڈیٹ تھا تو آنا چاہیے تھا نا پیکج میرا لیٹ کیوں ہوا کیا کوئی سین ہے کچھ گھپلہ تو نہیں ہے تو کب تک آئے گا نہیں اتنا ٹائم آخر لگا تو لگا کیوں بھائی پیکج کا ڈیٹ تھا تو ڈلیور کرنا چاہیے تھا بھائی آپ نے کیا نہیں نہیں ہر چیز کا ٹائم آخر کیوں لیتے ہیں آپ اگر آپ نہیں پیکج ڈیلیور کریں گے تو کیسے کام چلے گا بتائیے مجھے تو یہی لگ رہا ہے میں نے پیمنٹ کر دیا تھا میرا پیمنٹ چلا گیا نقصان ہو گیا میرا تو بتائیں کب تک آ رہا ہے میرا پیکج ایک دو دن میں نہیں مجھے دو دن نہیں چاہیے ایک دن میں مجھے کل کی ڈیلیوری چاہیے جی ہر حال میں مجھے میرا پیکج کل چاہیے ہی چاہیے کوئی مہربانی نہیں چلے گی جی کل مکسر اور جو میں نے بتایا گھر کا کچھ برتن تھا جی یہ سامان سارے کے سارے ایک ساتھ آ جانے چاہیے مجھے نہیں پتا لیکن کل تک میرا سارا سامان آ جانا چاہیے جی تھینک یو